अ हेल्ल' गायो गायनायालाय दा नोंसोरनो माने बेसेसो बुरजा नांगौमोन बायदि माने सिगांथ' हरोमोन दा माने लांफैनाय बहुदजोन दंलै दंनायालाय माने बिदिनो बेबारबो बहुद द्रप थांदों आंना बिदिनो दैबाना जानायजों सब थांजोबदों माने बहुद लस आरो मोजाङै जोथोनबो होनो हायासै मायासै बहुद बिदिनो जानाया लांनो नांथारगौबायबा आं बिदि थ्राकसेखौ हरनो हानाय नङा एसेखौ हरनो हागोन माने बहुद लस जादों खम जागोन नांथारगौबाथाय लांफैनो हागोन दे हाबफैना नोङो दामा बिदिनो माने खेजिथ' नङा माने बे फिथाइ हिसाबैसो फानोना आङो मोनसे पेकेटआव दसथायै सोयो आं थिनस' माब्लाबा बिदिनो आरायस' दाम बारा जानायजों खोथा आरो बिदि खम माने खम माने हाइस्ट खमानो माने आरायस' खरि लाखायो बिदि मोनसे बागसुआव आरायस' लायो माने बे बागसुआवबो दसथा दसथा होयो आरो आं फिथाइखौ बै माब्ला फैगोन बायदि ओमफ्राय नोङो दे अखायावनो सेस थांजोबदों माने अखाजों फाग्लासो बोथोराबो मा होनबावनो औ दे दे होनबा दे दे